अहिड़े ॿारनि लाइ विशे दर्जे जा स्कूल ठहिया पिया आहिनि जंहिंखां उन्हनि खे पढ़ण में आसानी थिए अहिड़े ॿारनि खे त सिंधी में सूरदास जी उपाधी मिलियलु आहे इन्हनि खे त परमात्मा जो ॿार कोठियो वञे थो इन्हनि जे लाइ सरकार विशेष स्कूल कॉलेज यूनवर्सिटी ईज़ाद की आहे अहिड़नि ॿारनि खे कोई बि तकलीफ़ न थिए इन्हनि जे लाइ घणेई कम अञा बि कया वञनि पिया